जैसे कि मुर्गी जैसे मतलब पाला जाता है उस पर ध्यान कैसे रखा जाता है उसको खाने के लिए और पीने के लिए और पानी भी देना पड़ता है ठीक और उसको मतलब पैल बढ़ने के बाद उसके जो है न उसको खाने का भी मतलब बड़ा खाने वाला सामान ऐसा दिया जाता है उससे बड़ा होता है और जैसे कि मतलब सुरक्षित से उसको रखना है जैसे कि उसको घर बनाना है और उसमें रखेंगे जो जैसे कि उसको मतलब बिज्जी उस वगैरह नहीं पकड़ेगा इसलिए सुरक्षित से रखेंगे ठीक और दूसरी बात जैसे कि मतलब सब बड़ा हो जाता है गरीब आदमी ऐसा हो ताे खाने का इच्छा हो तो खाना है तो बेच लेता है और और जैसे कि मतलब कहने का यह मतलब है धूप ज़्यादा निकलती है धूप से हानिकारिक क्या होता है मतलब बाद बन चले जाते हैं तो इसलिए मतलब कि उसको चक्कर आ जाता है धूप से गर्मी से और उल्टी भी हो जाता है और मौसम ठंडा रहने वह सुरक्षित रहता है और और दूसरी को अब जैसे कि मतलब बारिश ज़्यादा होने के बाद फसल खराब हो जाता है और बारिश कम होने के बाद फसल भी अच्छी होती है और जैसे कि रोड पर निकलते हैं तो वैसे जैसे कचरा रहता है उससे क्या होता गंदगी फैलती है रोड साफ सफाई रहता है तो पब्लिक का सुरक्षित रहता है शरीर और देखने में भी ठीक लगता है और हम लोग तो क्या हैं गरीब है और ओस खेत ओत जाते हैं तो ठंढा मौसम रहेता है तो शरीर सही रहता है और जैसे कि मतलब जैसे कि हम लोग जैसे हो गया मूँग तोड़ने के लिए जाते हैं लाते हैं उसको डंगाते हैं पीटकर और बाल बच्चा को भी खिलाते हैं हम लोग यही काम कर रहे हैं और जैसे के मतलब जैसे कि धान काटने के लिए चले जाते हैं तो वह भी लाते हैं वह भी उसको मतलब तैयार उवार करके डंगा पीटकर जैसे कि मतलब उसको साफ सफाई करके बच्चे लोग को खिलाते हैं यही सब काम करते हैं हम लोग हम अब क्या बताएँ जैसे जैसे हो गया मुर्गी तो मुर्गी तो सुरक्षित से रखना चाहिए वह भी जानकारी होना चाहिए सुरक्षित से मैं रख रहा हूँ और ठीक है और जैसे कि मतलब गली कूची साफ सुथरा रहना चाहिए उससे भी बाल बच्चा को ज़्यादा सुरक्षित रहेता है जैसे गंदगी होने का बाद जो है न घर में जैसे बीमार पड़ जाता है यही गंदगी के वजह से घर में भी सारा सामान को साफ सफाई रखना चाहिए हम लोग तो इ गरीब आदमी हैं कैसे यही काम कर रहे हैं तो घर बच्चे लोग को साफ सफाई और घर आँगन का साफ सफाई जैसे कि बाल बच्चा सुरक्षित से रहे यही यही सब काम करते हैं हम लोग गरीब आदमी हैं तो यही सब काम करते हैं घर आँगन में तो ठीक है